नंढे मकान खे वॾो करणु चाहियां थो जंहिंमें एन पी एस खाते में कीअं कुझु जानकारियूं ग़लति आहिनि उन खे ठीक कराइण लाइ कीअं छा करिणो पवंदो उन लाइ जानकारी ॾियो